हल्लो छा मां गैस एजंसी वारनि खां पइ ॻालायां हा नमस्ते मैडम मैडम हीअंर मां ॿ चारि ॾींहं थी विया आहिनि हिकु नऐं शहेर में आई आहियां पंहिंजी पढ़ाईअ लाइ कुझु ॾिंहनि लाइ त मुंहिंजो जो हिते जो गैस सिलेंडर आहे उहो डिलेवरी पते ते आयो ई कोन्हे जिते अचिणो खपे उते आयो ई कोन्हे की ग़लति एड्रस ते पहुची वियो आहे हुनजी अपडेट ॾियण लाइ मां तव्हांखे फोन पई करां त मां भई मुंहिंजो घर चेंज कयो आहे त अगरि हू ॿिए घर में पहुची हुजे त हुन खे ॿुधायोस त मां हिते रहंदी आहियां हा हा तव्हां मुंहिंजो ख़पतकारु अच्छा कंज़यूमर आई डी हा हा ॿुधो पंज छ्ह हिकु हिकु ॿुड़ी पंज छ्ह सत ॿ टे छह ॿ हीअ आहे मुंहिंजो कंज़यूमर आई डी पतो पतो लिखोस हिकु ॿ टे चारि पंचोली चोराहा फाईसागर रोड जयपुर ठीकु आहे हा मैडम जल्द बाजीअ जे चक्कर में मूंखे लॻे थो हिननि ॿिए किथे पहुचाये छॾियो हूंदो त तव्हां कुझु करे हिन खे सई पते ते पहुचाइण जी महिरबानी करियो मां कुझु ॾींहनि लाइ ई आहियां तॾहिं ताईं तव्हां मुंहिंजो हीअ सिलेंडर हिन ई एड्रस ते पहिचाइजो ठीकु आहे हा मैडम हा ओके मैडम ओके थैंक्यू मैडम हा हा हा मैडम जरूर जरूर मां हा मां तव्हांखां गुज़ारिश थी करां के तव्हां प्लीस हिते हिनी क पते ते जल्द जेतिरो जल्द थी सघे हिन खे पहुचायोस ठीकु आहे मैम ओके मैडम